ہندوستان کی سرکاری زبان تو ہندی ہے لیکن عام طور پر یہاں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے کہ کچھ جگہ پہ ہم بہاری ہیں تو بہار کا لینگویج یوز کرتے ہیں جیسے کہ گجراتی ہے تو کوئی گجرات کا لینگویج یوز کرتا ہے تو ہندوستان میں بہت ساری الگ الگ زبانیں ہیں تو زبانیں ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کہاں سے ہیں کس طرح کے ہیں کس طبقہ کے ہیں زبانیں انسانوں کے بارے میں بہت سی چیزیں بتاتی ہے زبانیں ایسی ہیں کہ آپ بنا کچھ بتائے بھی ان کو سب کچھ بتا دیتے ہیں زبان جو ہے وہ بہت ساری طرح کی ہوتی ہے ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں نارملی تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ بہار کے لوگ اپنے لینگویج کے لے کے زبان کو لے کے کافی مشہور رہتے ہیں کہ ایک بہاری ہے اگر یہ کہیں اور بھی جائیں کسی بھی ملک کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو یہ پہچان لیے جاتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے تو ہمارے ہمارا یہی اوپنین ہے زبان کو لے کے کہ زبان جو ہے انسان کا پہچان ہوتا ہے ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے انسان کی کہ اپنا زبان جو ہے ایں وہ یوز کرے ہر جگہ پہ اپنا زبان نہیں بھولنا چاہیے تو زبان ایک بہت ضروری چیز ہے جیسے کہ انگلس زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک انگلس کی زبان بھی ہے جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے لیکن زیادہ تر نہیں بولی جاتی ہے کیوںکہ زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں لیکن ایک ایک اردو زبان ہے جس کے بارے میں آپ سب ہم سب کو پتا ہے کہ ایک اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو ہندوستان کے کسی بھی ملک کسی علاقے میں آپ جا کے بولیے گا تو ہر کوئی سمجھے گا اور ایک خوبصورتی ہوتی ہے ایک ادائیگی ہوتی ہے اردو زبان بولنے کی تو اردو زبان جو ہے میرے احتیاط سے بہت ہی افضل زبان ہے اور ہم سب کو یوز کرنا چاہیے ریگولر وے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ اردو زبان ایک بہت ہی مقدس زبان ہے اور سنسکرت بھی ہے سنسکرت زیادہ تر لوگ بولتے نہیں ہیں کیوںکہ سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور تیلگو زبان ہے مراٹھی زبان ہے بہت ساری قسمات ہے زبان کی تو ہمیں جو سب سے خوبصورت زبان لگتی ہے ان سب میں وہ ہے اردو زبان کیوںکہ جب ہم اردو زبان یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے تو ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ اردو زبان بہت ہی مقدس زبان ہے تو ہم سب کو یوز کرنا چاہیے ریگولر وے میں یوز کرنا چاہیے اردو زبان ہمارے حساب سے ہندوستان میں سب سے اچھی زبان ہے ارڑ ہندوستان کی سرکاری زبان تو ہندی ہے ہی